मैंने विद्यार्थी जीवन में सीखने का समय है उनमें अलग अलग वि विशेष सीखने की जरूरत है जिस समय लाइब्रेरी उनकी बहुत मदद करते हैं पुस्तकालय वह स्थान है जहां अनेक अलमारियाँ में बड़ी संख्या में पुस्तक संग्रह या भंडारण किया जाता है पुस्तकालय ज्ञान के भंडार गृह या खजाना है जिसकी शैक्षणिक संस्था में अच्छी लाइब्रेरी के के अभाव में शिक्षा का कोई मतलब नहीं है पुस्तकालय के बिना विद्यार्थी समूचे रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए प्रत्येक शिक्षण संस्था संस्थान में पुस्तकालय होता है एक पुस्तकालय को विशेष विषय के आधार पर कई अनुभागों या विभागों में विभाजित किया जाता है इतिहास गणित विज्ञान वाणिज्य अंग्रेजी एवं कई कई अन्य विभाग या उप उप अनुविभाग भाग कविता कथा नाटक आदि आवश्यक पुस्तकों का पता कार्ड से दबाया जा जा सकता है पुस्तकालय में सब कुछ व्यवस्थित है इसलिए कोई भ्रम नहीं है पुस्तकालय में विद्यार्थी को बहुत स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हैं पुस्तकालय में वातावरण बहुत शांत और अनुशाचित अनुसाशित होता है यह छात्रों को अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक ज्ञान अर्जित किया जाता है पुस्तकालय एक मात्र एक ऐसी जगह है जहां परंपरा से मुक्त है क्योंकि पढ़ना बिल्कुल व्यक्तिगत पसंद का मामला है सुशंत पुस्त